हेल' औ दे बुं औ औ औ

औ औ लिंहरदोंमोन ओमफ्राय मुलिया जाखांजोब्बाय ना गासैबो औ ओमफ्राय देहाखौ दा माबायदि मोनदों एसे खमायनाय मोनाखै सानायफोरखौ मोदोम सानाया

औ ओरैनोथ' जेबो आलादा प्रब्लेम जायाखैना मेंनाय दुरबल मोननाय बेफोरो गासैबो जोबजोब्बाय ना दंबावो एफा एनै अ दा बेखौ दा नायफिनबावनांगोन आरो खनसे चेकआपाव फैनांगोन खनसे चेकआपाव फैनानै जुदि गासैबो थिग जोबबा गासैबो थिग जाजोब्बाय बा लाइक मुलिखौ जानाङाबो जानो हागौ ओमफ्राय बेबादि दंबावो बा आरो जाबाव नांगोन मुलिखौ गोदान मुलि बेजों जेबो बांद्राय माबायाबा गोदान मुलि लिरनानै हरनाय जागोन दे आरो ओरैनोथ' फैनाया फैनाया बे दिनैथ' माबानालाय फैगौ समबाराव फैनो हागोन फैगौ समबाराव फैदो ओमफ्रायो ओरैनो फैनायनि सिगां जेबो जाबोनो नाङा फैनायनि सिगां माने सन'ग्राफि खालामबावनांगौ दं नालाय ओमफ्राय ओरैनो दै ल' मोनलोंगोन जेबो जानो नाङा उदै खालि जों उदै खालियैनो फैनांगोन आरो दे फैगौ समबाराव फैदो होमबालाय औ दे दे